आमी आमच्या आयच्या काळार पळयल्यार सगलीं हिंदू क्रिस्तांव मुस्लमान सगली एक कशीं जियेतात बट थोड्या जाग्यांचेर वा थोड्या प्लेसिंचेर हें आजून डिफ्रंसीस आसा की हिंदू लोक क्रिस्तावांक मानून घेयनात क्रिस्तांव लोक हिंदूंक मानून घेनात वा हिंदू लोक मुस्लिमांक मानून घेनात मुस्लिम लोक आनी खंयच्याय रिलीजनाक मानून घेनात सो हें आजून पासून हें आयच्या तेंपार चलतात सो आमी आमचें हें जेंडर रिलीजन जेंडर रिलीजन इक्वोलिटी हें दवरपाक जाय खेरीत भाशेन सगल्यांक एक भाशेन ट्रिट करपाक जाय सांगातान जियोपाक जाय आनी आमचे रिलीजन डिफरन्सिस आसा ती काडून उडोवपाक जाय फोर ऍक्जांपल आमी आतां पळयल्यार आमच्या ओल्ड गोवा सेंट फ्रान्सिस झेवियर आसा पळय थंय सगली दुसऱ्यां दुसऱ्यां धर्मीची लोक थंय येतात आनी सेंट फ्रान्सिस झेवियराक मान दितात तशेंच आमी पळयलां सापेर सेंट एँटनी आसा पळय थंय थंय लोक फकत आमचेंच धोर्माचे अशे वचना ख्रिश्चन धर्माचो अशे वचनात बट दुसऱ्या दुसऱ्या धर्माचो लोक जाती काती मानी नास्ताना थंय वयतात आनी आपलो भावार्थ ती तांकां उक्तो करतात आनी हे डिफरन्सिस ती कांयच मानून घेनात सो आमी ह्या आमच्या आयच्या तेंपार हे डिफरन्सिस उणें करपाक जाय आनी सगल्या धर्माच्या दुसऱ्यां दुसऱ्यां धर्माच्या लोकांक एक भाव भयणां कशीं मानून घेवपाक जाय आनी मोगान आनी एकवटान आमी जियेवपाक जाय